دیکھیں ہماری جو کمیونٹی ہے ہماری کمیونٹی میں کچھ افراد ہیں جو رقص کو بہت پسند کرتے ہیں اس کے پرفارمنس اور انہیں بہت اچھے طریقے سے اس کی نالج بھی ہے تو جب وہ پرفارمنس کرتے ہیں تو ان کے معیار کو بہت ہی بہتر بناتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے اس کردار کو ادا کرتے ہیں لیکن جب جو ہے اچھی نالج جن کو نہیں ہوتی اور جب وہ پرفارمنس کرتے ہیں تو ان کا پرفارمنس اتنا اچھا نہیں رہتا اتنا اچھا کردار ادا نہیں کر پاتے وہ لیکن ہمارے شہر میں کچھ افراد ہیں کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھے طریقے سے اس کی نالج بھی ہے انہیں اور بہت اچھے طریقے سے پرفارمنس کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو رقص کرنے کی ترغیب اسی طرح سے جو ہے ہم دیتے ہیں کہ جو ہمارے جو نالج دار ہیں ہمارے شہر میں جنہیں اچھی نالج ہے رقص کی جو اچھا پرفارمنس کرتے ہیں وہ دوسروں کو بلاتے ہیں جن کو نہیں آتا ان کو سکھاتے ہیں دھیرے دھیرے اور اسی طریقے سے جب وہ سیکھ جاتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا پرفارمنس کرنے لگتے ہیں اور ہم اسی طرح دوسروں کو ترغیب دیتے چلے جاتے ہیں